हेलो हँ अपने कतऽ बजैत छियै हँ हेलो कतऽसँ बजैत छियै अपने

हँ की केना छै ओतुका बाताबरण बेवस्था बाबाके कोनो

रूमो सब भेटैत छै पर

खाना पीना बेवस्था रहै छै ने

जे किछु

ठीक छै

जेनाकि बाबाके ऊपर की केना खासियत छै की केना बेवस्था छै से जानकारी लेबऽ चाहैत छियै

हँ अहाँ अपने आते रहै छियै ठीक नहि पूछै छी अहाँके नाम हुनका महिना छनि किछु अलग तरहके